बबेहाय दङ बागानाव ए हाजिराफोर नांगौ नामा हाजिराफोर नांगौ नामा आं बेखाराव दंमोन आंबो मावनोमोन जेबो इनखाम गैथारला बेसेबां होयो फालाय हाजिराखौ

औ दा बेखाराव थाबाय थानो बानानै मावफानो सानदोंमोन आङो इसे खरसफोर मोन्नायनि अन्नानै इसे थाब सोदो मा खायदा खायदा खालामनानै आंखौल' आं हारसिंल'खौल' सोसनबानो जायो ना अन्नानै गान्नाय जोमनायफोरबो नांगौ बिदिनो हाथाय खरसबो नांगौ नालाय ओंखायनो मावनो लुगैदोंमोन आं दे लागोन दे ओमफ्राय दस्राफोरखौ माबानानैबाबो आंखौ सोनांगोन नङाबा जानाय नङाहाय खरस जाथारनांगौ आंहाबो ओं

दे लागोन दे ओमफ्राय दा बेहायनो दं आरो बागानाव दं ए आं खबर लाफिननोसै होमबा उनाव

औ दे दोननोसै ओं ओं